मछली तऽ बहुत पसन्द अइ बच्चा जे रही बच्चामे मछली बंशी लऽ कऽ जाइत रही मारैलए तऽ कब्बै मछली मारैत रही चेङ्गा मछली मारैत रही आओर गरैओ फँसि जाइत रहै मछली मछली तऽ बहुत ही पसन्द रहै मछली मारैके हम बहुत शौकीन छी हँ एक दू बेरमे नहि आबैत रहै पर आबैत रहै जरूर रहैत रही तीन चारि घण्टा आधा केजी मछली मारि लैत रही किएक तऽ बंशीसँ मारैत रही बहुत ही अच्छा लागैत रहै मछली पकड़ैओमे अच्छा लागैत रहै आओर खाइओमे बहुत अच्छा लागैत रहै हमसब तऽ बचपनमे जाइत रही सङ्गी सहेलीके साथ जाइत रही अपन ई रहब पानी इधरसँ उधर जाइत रहै बाढ़ि जे आबैत रहै पानी इधर उधर जाइत रहै ओहिमे मस्ती ज्यादा आबैत रहै बस हमसब उछलि उछलिकऽ पकड़ैत रही मछली मने बचपनमे मस्तिओ बड्ड केलहुँ मछली पकड़लहुँ सबसँ ज्यादा मछली पकड़ैमे बहुत अच्छा लागैत रहै ओ जे उछलैए मछली मछली पकड़लहुँ ओकर बाद फेर बस आनिकऽ चाहै ओकरा हम तरिकऽ खाइत रही या चटनी बनाकऽ चटनिओ बहुत अच्छा लागैत रहै आओर तरिओ कऽ खाइत रही पकड़ैमे तऽ मछली बहुत मजा आबैत रहै सङ्गी सहेलीके साथ एकरो सबके साथ जाइ छलहुँ बहुत अच्छासँ रहै छिए सब आदमी मिल जुलिकऽ अपन पकड़ैत रहिए खेलाइत रहिए आरामसँ बस मछली पकड़ैओमे हमसब कऽ लैत रहिए ओहोमे पूरा हमसब मस्ती कऽ लैत रहिए मछली पकड़ैमे हमरा सबके बड़ा मोन लागैत रहै ओहिमे बेसी फँसैत रहै गरै फँसैत रहै ओ कोतरी फँसैत रहै आओर कब्बै फँसैत रहै चेङ्गो फँसि जाइत रहै एक दू टा चेङ्गो फँसि जाइ सौराठिओ सब फँसि जाइत रहै किएक तँ बंशी लऽ कऽ जे मारैत रही आटाके बोरसँ मारैत रही डोकाके बोर सबसँ मारैत रही ई सबसँ मारैत रही मछली तँ फँसि जाइत रहै तऽ पकड़ैत रही मछली एना हमसब